असांजे पाड़े में असांजे पाड़े में तेज़ु आंधी ऐं तूफ़ान ऐं मींहुं पवण करे तमामु गंद थी वियो आहे जंहिं जंहिं करे सॼा दॿा जेके किचरो विझण लाइ दॿा हुआ उहा उहा टुटी पिया आहिनि ऐं सॼो किचरो बिखरिजी वियो आहे जंहिं करे कुता ऐं गायूं अची करे गंद करे विया आहिनि ऐं ॾाढा असीं ॾाढा परेशान थी विया आहियूं ॾाढो गंद थी वियो आहे मींहुं पियो हुओ त कोई पाणीअ में सभु बांसूं ॾाढी थी वेयूं आहिनि ऐं असीं ॾाढा परेशान आहियूं ऐं असां म्यूनिसिपालिटी में किचरो खणण लाइ जेके अपील कई हुई ऐं पंहिंजो कोई कुझु बि हालति में सुधार तॾहिं बि असां हिन हालति में सुधार कान आयो आहे म्यूनिसिपालिटी में जे मैनेजर सां ई दरख़्वास्त आहे कि असांजे हिन किन्न वारी हालति खे थोरो सही कयो दॿा मटारायो ऐं जेके सफ़ाई वारा कर्मचारी आहिनि उन्हनि खे मोकिलियो ताकि असांजे पाड़े में साफ़ु सफ़ाई थी सघे हिन सां बीमारियूं ॾाढी घणी वधी वेयूं आहिनि